जीअं तव्हांखे ख़बर हूंदी की खोड़ माण्हुनि खे शयूं जमा करण जो शोंक़ु हूंदो आहे जीअं खोड़ माण्हूं पहिंरियें जे ज़माने में जेका डाक टिकेट ईंदा हुया हुननि खे जमा कंदा हुया वरी चङनि माण्हुनि खे शोंक़ु हूंदो आहे की असां हर तरीक़े जा सिक्का नंढा वॾा हर सरीक़े जा सिक्का हर साल जा सिक्का जमा कयूं त जीअं जीअं नओं नओं सिक्को ईंदो आहे त माण्हू छा कंदा हुया हुननि खे जमा करे रखंदा वेंदा हुया वरी ॿारनि खे बि खोड़ माण्हुनि इयो शइ सिखाई की तव्हां न जमा कयो नंढा नंढा ॿार तव्हां ॾिठा हुजनिव त खोड़ ॿार छा कंदा आहिनि ढकण बोटलनि जा ढकण जमा कंदा आहिनि त ॿारनि खे छा थींदो आहे उहो शौंक़ु जागंदो आहे की असां हीअ सभु शयूं जमा कयूं खोड़ माण्हू खोड़ ॿार त उहो सोचंदा आहिनि की असां हिन सां खेॾंदासीं त जमा कंदा हुआसीं पर हिनजे पुठियां हिकु तव्हांखे सिखण जी बि ॻाल्हि मिले थी जीअं माण्हुनि खे ना जीअं सिक्का जमा त कयूं त सिक्कनि ते तव्हां अगरि ध्यानु ॾिनो हुजे त सिक्का हर साल सिक्कनि ते अलॻि अलॻि प्रिंट थींदी आहे जेका बि सरकार नया सिक्का इशू कंदी आहे जेका बि ज़ारी कंदी आहे त हुननि ते हूअ सिक्कनि ते के अलॻि फ़ोटो रखी करे पोइ उहो सिक्का जारी कंदी आहे जीअं पहिंरियों महात्मा गांधी जो फ़ोटो लॻियलु हूंदो हुयो अगरि तव्हां ध्यानु ॾींदो ॾिनो हुजेव त हुनखां पोइ वरी सिक्कनि ते ॿियो फ़ोटो लॻियलु हूंदव हिन ईअं करे अलॻि अलॻि सालनि में अलॻि अलॻि तरीक़े जा सिक्का सरकार ज़ारी कई त माण्हू उहो सिक्का ज़ारी इन जमा थो करे त हुनसां असां छाता सिखूं हिक त सभिनीनि खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे की असांखे उहो ज्ञान थो मिले की हिन साल में छा थियो हुयो तव्हां सिक्कनि ते ध्यानु ॾींदा न त हुननि ते साल लिखियल हूंदव अथव साल खां हिन साल ताईं तला तव्हां ध्यानु ॾिजो त उहो सिक्का तव्हांखे ॿुधाईंदा की उहो घणे साल पुराणो आहे त असांखे पंहिंजी संस्कृति पंहिंजी सभ्यता जे बारे में ख़बर थी पए की तेॾीमहिल छा थींदो हुयो अॼुकल्ह त भला असांखे सभु जानक़ारी मोबाइल ते मिले थी पर पहिरें जे ज़माने में इहो सभु न थींदो हुयो त माण्हू सिक्कनि ते साल ॾिसी करे सम्झी वेंदा हुया की हीअ हिन साल जियो त तॾहिं कहिड़ो राजा जो राज हुयो पहिरों त राजा राज कंदा हुया न सरकारियूं त पोइ ठहियूं त वरी जॾहिं सरकार ठही त माण्हुनि खे उहो बि ज्ञान अची वियो की भरे हिन साल में जॾहिं हिन सिक्को ज़ारी कई तॾीमहिल कंहिंजी सरकार हुई ईअं करे माण्हू छा पंहिंजो मस्तिष्क जो विकास बि थो थिए ऐं हुनखां पोइ असां जॾहिं हुनखे संग्रह था कयूं हुनखे जमा त कयूं त हुनसां असांजो ज्ञान वधे थो ऐं हुनखां बि हिकु सुठी ॻाल्हि छा आहे की असां कुछ नयों कमु त कयूं था त हिन करे असां ॿारनि खे बि उहो शइ सिखायूं था की भला पुराणी शयुनि खे इक्टठा करण सां भले तहांखे बि नई नई शयूं सिखण मिलंदी नयों ज्ञान मिलंदो त असांखे इहे सभु ज़रूर करण घुरिजे ॿारनि खे बि सिखाइणु घुरिजे जय झूलेलाल